राजस्थान जी अनेक भौतिक विशेषताऊं आहिनि उन में मुख्य रुप सां नदियूं आहिनि अरावली नदी अक्षर गण कोठारी नदी गौमती नदी सौमती नदी अनेक नदियूं आहिनि मुख्य रुप सां तट आहिनि पर्वत आहिनि मैदान आहिनि थार जो पठान आहे मरुस्थल जो पठार अनेक क़िस्मनि जूं नदियूं ऐं शयूं पयूं वेंदियूं आहिनि